ठीक छै हमरा घरमे से एगो स्टोव रहए ओहिमे से मटिआके तेल डालि देलहुँ आ अपन ओ खाना बनेलहुँ आरामसँ आरामसँ खाना बनेलहुँ अपन बनेलहुँ तेल दए कऽ अपन खूब आरामसँ बनेलहुँ बहुत अच्छा हमरा ओ लागए छै बनबै मे ओहिपर खाना ततेक नीक लागए छै बनबैमे से हम ओएह पर सब दिन बनाबै छियै खाए ला बड़ नीक लागै छै तेल डालि देलहुँ आ अपन खाना ओना बनाए लेलहुँ एते नीक लागै छै बनबैमे ओहि पर खाना ओकरा बाद तेल लए एलहुँ आ कहलहुँ से की तेल तऽ नहि मिलै रहै तैयो लए आबै छियै आ तैयो ओहिपर बनेलहुँ खाए ला स्टोव पर कते अच्छा लागै छै दूइए हजारमे देलकै रहऽ लेकिन ओहि पर बहुत खाना बना बना कए से हम अखन धरि ओएह पर बनाए रहल छी खाना एते अच्छा लागै छै लेकिन आब मटिआके तेले नहि मिलै छै ओहि लए कऽ कहलहुँ तैयो नहियो मिलै छै कतहुँ बिकाए छै जे सुनलियै जे ओएह तेल छै ओतऽसंँ लए एलहुँ हम खाना ओना बना लए छी की करबै बहुत अच्छा लागै छै ओहि पर बनबैमे